हमारे जीवन में मनुष्य हमेशा अपनी यादों से जुड़ा रहता है क्योंकि वो यादें कभी न मिटने वाली यादें होती हैं जैसे कि हम कई बार जयपुर में रहते थे हमारे यार दोस्त उनको हम एक साथ रहते थे एक ही फ्लैट में रहते थे उनसे बढ़िया अच्छे प्यार प्रेम से हम रहते थे वो भी हमसे अच्छे रहते थे जहाँ भी घूमने जाते थे साथ साथ जाते थे और वहाँ पर हम सेल्फियाँ लेते थे और व्हाट्सएप कॉल करके और गाँव के लोगों को भी बताते थे उन पलों के बारे में हम बहुत याद रखते हैं और अपने सेल फोन में भी हम उनको कैद करके रखते हैं मनुष्य की याद हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी प्रेरणा देता है और मनुष्य हमारे मतलब जड़ों तक जुड़े रहने से हमारे आपस के संपर्क भी अच्छे प्यार प्रेम से जुड़े रहते हैं ये पल हमें बार बार नहीं मिलते